हेल' आह हेल' अहा नोंथांजों मोनसे हेल्प नांगौमोन हेल' आव आव आं आंहाथ' मोजांआनो माने आङो दा क'क्राझारनिफ्राय आरैजाय फैबाय थानायाव लामाखौसो सोंहरनागिरदोंमोन आं नोंनाव आव आव आंगो नै क'क्राझारआव दङ आमफ्राय बि कारिगांव सामथाइबारि लामाझौसो मा बायदि आङो थांयिआ गोबाव जाथारबाय नालाय बेखौ सोंनोमोन आरो आव थांजायो ना थांजाया आव भारा लांनो नागिरदों आरो एबा आलासि जाहैनो नामा नै बेखौ लांनो नागिरदों हाह आव दानो थांगोन आङो एसे आव दिनैनो एक घन्टासो उनावनो आंखारलांसै आछा बबेथिं ए

सामथाइबारि बे आवा बारिआव

आछा जेथिंबो हाब्रे हुब्रे जानाङा ना

आव आव दे बेजोंनो थांसै बेथिं मा होनो मोनलाय बोराय बुरिबो थांगोन नालाय आंखायनो आङो लामाखौ गिदों आरो माबायदि जागोन साननानै एसे खस्थ' मोनो ना आव आव आव आव एमबा आं बेजों थांबानो जागोन ना आव दाहाय आरोबाव जिदि जोङो माबासो गारि फिसासो कार फिसा बिदिनो मारुति भेन आव आव आएखायनोथ' सोंदों आङो नोंखौ आव आव दाहाय जदि आन्दायबा आन्दायबा सोंहरबाउनोसै नोंनाव आव आव आव दे आव दे दे दे दा थांबा खबर होबावगोन नोंखौ आव दे